हमरा सबके ब्यञ्जन तिलासङ्करातिके दिन जे कुर्थीके दालिमे खिचड़ी पकबै छी पक्के है मिस्त्री रहै है आ खिचड़ी बनै है कुर्थीके दालिके चावलके बनाके आ सब्जी बनै है आ जितना टोला महल्ला है गाँव घरमे जत्तेक ओहिठुन छथिन चारि पाँच टोलके सबके खुआयल जाइ है आओर खिचडीमे अँचार देल जाइ है घ्यू देल जाइ है आ सब्जी आलूके बनै है जानु किछु रहल फेँटेबला बैगन चाहे कोबी मिलल तऽ फेँटलखिन आलू कोबीके आ नहि भेल तऽ खाली अल्लुओके अपन सब्जी दऽ दै छथिन जानु आ दही देलक जानु सब अपन तिलासङ्करातिके हमरा सबके से परम्परा अथी हए जानु तिलासङ्करातिके खिचड़ीए सब्जी दही अँचार घ्यू के अथी झा चैल रहल हम्मे